एखने लोक फसल बाग करैत छै ने तऽ कीड़ा तीड़ा लागऽ दुआरे ओहिमे खाद धऽ तरका खाद ओहिमे जे दे छै छीँट दे छै तऽ ओ खादसँ से अथि करैत छै ओहिके छीँट दे छै तऽ कीड़ा मकोड़ा नहि लगैत छै ऊपरमे अथि करैत छै पाइप से दवाइ पौडर बला दवाइ से ओ से पम्प से जे मारैत छै तऽ ओहि से जे सौंसै अथि गाछ वृक्षके पौधा सभकेँ से ओहि पर अथि मशीन से चलैलक मशीन से धो देलक सभकेँ पौधा सभकेँ आमके पौधाके सेहो दवाइ जहन अथि मजरैत छै तब जे रहैत छै पौधा सभ से अथि सभ मज्जर सभ धोअल बला दवाइ लेलक आ मशीनसँ सभकेँ धोलक धालक तहन ओ फलो दे छै फड़ैत छै तेनाहिते गहूँम सभकेँ फसलके छै जतेक ओहिके बढ़िआँ से रखबै फसलके तऽ ओतेक बढ़िआँ होयत ओतेक दवाइ पर आब सभ किछु उपजैत छै दवाइ पर ओहि पर छीँटू तहन ओहि पर अथि नहि लागत कथि कहैत छै से लगैत छै से घुन सभ लगैत रहैत छै उड़ैत रहैत छै सभ घुन सभ खसा दै छै से सभ होइत छै फसलमे सभ से फसलमे से बिना दवाइ से आब फसल नहि उपजैत छै खाली से मशीन से दवाइ छीँटलक पौडर लऽ कऽ छीँटलक दवाइसँ आब उपजा बारी सभ उपजबैया नहि अथि दवाइ नहि छीँटब आब किछु नहि होयत ओ पौधा सब सभ खराब भऽ जायत किछु नहि रहत आ गाछ वृक्ष पौधा सभ किछुके आब दवाइ चाही ओ दवाइ बिना दवाइ से ओ सभ पौधा नहि बनत आर ओहिमे अथिके जे मसुरी अछि खेसारी अछि तऽ लाही सभ मारैत छै ओहू पर छीँटू दवाइ छाउरे छीँटू किछु छीँटू तहन ओ अथि नहि अहाँकेँ लागत लाही नहि लागत मसुरी खेसारी सभमे राइ सरसोंमे तऽ ओहि पर छीँटू अथि छाउर ताउर राख सभ छीँटू तऽ ओहि पर से अहाँकेँ अथि से लाही ताही नहि लागत ओहिमे आ गहूँम सभमे तऽ अथि दवाइ से छीँटू से जङ्गल झाड़ सभ मरि जायत जे रहत से मरि जायत जङ्गल झाड़ सभ बूझलियै तऽ एहि सभके फसल सभ किछु उपजाबके अछि तऽ सभ किछु रखैया घरमे गहूँम काटके लाउ ओहिमे दवाइ बीरो धरू तहने दवाइ धरू तहने रहत आ नहि तऽ अपन सभ दिन सुखबैत रहू महिनामे एक बेर कऽ तहन ओ रहत नहि तऽ नहि बिना अथि दवाइ बीरोके से किछु नहि रहैत छै